किसान जोकि खेती करते हैं और खेती से अपने घर का गुजारा करते हैं और उनको पारिवारिक द्वारा खेती ना करने पे बावजूद उन्हें खेती में बहुत सारी परेशानियाँ उठा सकते हैं जैसे की खेती करने पर उन्हें ठीक से खेती न होने पर उन्हें नुकसान भी होता है जिससे उन्हें पैसे कम मिलते हैं सही से अनाज न होने पर और उनको अनाज में कई प्रकार की चीजों का सामना करना पड़ता है जो कि उन्हें बहुत परेशान करना परेशानियों से गुजरना पड़ता है और हमें किसानों से किसानों से अगर किसान अ अनाज ना उगाए तो हमें अपने जीवन में की कई प्रकार की समस्याएँ का सामना करना पड़ करना पड़ेगा